ماہی گیری سے متعلق کچھ ماحولیاتی اور تحفظ کے مسائل نہایت اہم ہیں اور ان کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے ان مسائل کا اثر سمندری حیات پانی کی آلودگی اور بالآخر انسانوں پر بھی پڑتا ہے تحاشا ماہی گیری یا یوں کہہ لیجیے بے تحاشا ماہی گیری مسئلہ سمندروں میں مچھلیوں کی تعداد تیجی سے کم ہو رہی ہے کیونکہ ماہی گیری کے تجدید طریقے زیادہ مقدار میں مچھلیاں پکڑنے کا باعث بن رہے ہیں یہ مچھلیوں کی نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا کرتا ہے تشویش بے تحاشا ماہی گیری سے سمندری حیات کا توازن بگڑتا جا رہا ہے ماحول بگڑتا جا رہا ہے جس سے بعض اقسام کی مچھلیاں یا بعض قسموں کی مچھلیوں کا نہ پایا جانا ناپید ہونا ممکن ہے پانی کی آلودگی مسئلہ سمندر اور میٹھے پانی کی آلودگی ماہی گیری کو متاثر کر رہی ہے صنعتی فضلات زرعی کیمیکلس یوں کہہ لیجیے کیمیکل اور پلاسٹک کی آلودگی سمندری حیات کو نقصان پہنچا رہی ہے تشویش پانی میں زہریلے کیمیکل اور پلاسٹک کی مقدار بڑھ رہی ہے جس سے مچھلیاں اور دیگر سمندری جاندار مر رہے ہیں یا ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے اس کا اثر انسانی صحت پر بھی پڑتا ہے جب لوگ آلودہ مچھلیاں کھاتے ہیں کامیاب پودوں اور مرجان کی تباہی مثلا ماہی گیری کے غیر اخلاقی طریقے جیسے کہ ٹرالنگ مرجان کی چٹانوں اور دیگر سمندری پودوں کو تباہ کر رہے ہیں تشویش مرجان کی چٹانیں سمندری حیات کی افزائش کے لیے نمائش کے لیے نہایت ضروری ہیں اور ان کی تباہی سے سمندری ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے غیر مطلوبہ گرفت مثلا ماہی گیری کے دوران اکثر ایسی مچھلیاں اور جاندار بھی پکڑ لیے جاتے ہیں جو مطلوبہ نہیں ہوتے جیسے کہ سمندری کچھوے ڈولفن اور چھوٹی مچھلیاں کیکڑے ان کو اکثر مردہ حالت میں واپس پانی میں پھینک دیا جاتا ہے حالیہ برسوں میں پانی کی آلودگی میں تبدیلی پانی کی آلودگی کی وجہ سے کئی جگہوں پر سمندری حیات اور مچھلیوں کی تعداد میں کمی آئی ہے کچھ علاقوں میں مردہ مچھلیاں بن گئی ہیں جہاں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مچھلیاں اور دیگر جاندار زندہ نہیں رہ سکتے ہیں مزید یہ کہ پانی کے معیار میں کمی کی وجہ سے کئی جگہوں پر ماہی گیری کی صنعت متاثر ہو رہی ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے مضبوط ماحولیاتی پالسیاں یا کہہ لیجیے پالٹیاں اور عوامی آگاہی ضروری ہے ان مسائل پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ سمندری ماحول اور ماہی گیری کی صنعت کاریگری کو مستقبل میں محفوظ بنایا جا سکے